हँ फूल लेनाइ छै आबू गेंदा छै अरहुल छै संझा फूल छै

आबि जाउ सब फूल लेनाइ छै आबू ने ठीके छै ठीके छै आयब ठीक छै कए फूल लेबै कोइ दिक्कत नहि ने अखन हँ हूँ

आम आयब तब ने लेबै

चलेबो करै छै गाड़ी ठीके छै

ठीक छै

अच्छा सएह लेब बेसीके ठीक छै ठीके छै आयब